جی ناول کا مثبت تجربہ یہ ہے کہ ناول آپ جب پڑھتے تو ایک جگہ جو ہے بیٹھ کے بہت ہی جو ہے وقت کب کیسا جاتا پتہ نہیں چلتا اور ضرور یہ ناول تو خیر یہ خیالی ہے کہانیاں لیکن اس سے آپ کو جو ہے کچھ تجربات بھی ہوتے ہیں ایکسپرینسیس کیونکہ کچھ مصنف کافی جو ہے ریسرچ کر کے بھی لکھتے ہیں ناول اسی انداز سے تو آپ جو ہے کچھ حالات کا تاریخ تاریخ بھی ملتی ناولوں میں اور حالات بھی ملتے اور لوگوں کے جو ہے انداز بھی ملتے اور کافی جو ہے کہہ سب سے پہلے ناول میں کافی کیریکٹر رہتے ایک دو کیریکٹر چار کیریکٹر نہیں کافی کیریکٹر رہتے اور کافی جو ہے ایک کہ ایک ہی جگہ نہیں گھماتا کافی جو ہے اطراف پہ جو ہے گھماتا ایک دائرے میں سے محدود نہیں رہتی کوئی کہانی وہ کافی جو ہے ناول میں یہ دیکھنے کو ملتا عموماً ناول سے ہٹ کے جو چیزیں رہتا جیسے فلمیں کہانیاں اس میں جو ہے ایک محدود دائرہ رہتا لیکن ناول میں نہیں ویسا اور کافی جو ہے وقت اچھا گزرتا بہت جو ہے وقت ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے پڑھ سکتے کہ کب وقت کیسا گزرا پتہ نہیں چلتا یہ ہے ایک مثبت تجربہ ناول کا جی